हमरा आरके रा अथी मे बिहार राज्यमे सभरङ्गके तिथि छै मतलब सभ रङ्गके पूजापाठ मनायल जाइ छै जेना हमरा आरके छठि भेलै दुर्गापूजा भेलै सरस्वती पूजा भेलै बहुत रङ्गके त्यौहार हइ जे मनायल जाइ हइ पूजापाठ करल जाइ हइ हमरा आरके इहाँ अथी गाँवमे आर सभ सभके नियम से पूजापाठ कयल जाइ हइ आरो पूजापाठमे भेलै सरस्वती पूजा भेलै दुर्गापूजा भेलै छठि भेलै ई सभ चीज मनायल जाइ हइ आओर नियम से पूजापाठ भेलै शादिये विवाह भेलै तऽ लोककेँ नीयत नियम से सभ किछु के मतलब सभके न्योता देल गेल बुलायल गेल न्योता देके खान पियन भेलै सभके खान पियन कराबैके हइ आर शादी विवाह मे सभके न्योता दैके हइ तऽ ओ सभ करैके हमरा सभके राजेमे चलै हइ सभसे सभके मतलब न्योता पिहानी बोलेलक भोजन भात करेलक इएह सभ हमरा आरके बिहारमे हइ पबनी पूजा भेलै हरे औरक रङ्ग के परब पबनी भी हमरा आरके बिहार मे होइ हइ सभ रङ्ग के